अ मा गामिमोनलाय बिसोरो ए मा गामि मोनलाय अ लावखुलि लावखुलियाव मा मा जादों हा अ माथो दैमा दै बाना लोमदों दैबाना लोमदों ना माथो ए र' आं दा दा माबा मोनसे खामानियावसो बेस्थ' दङ अ बेथ' नंगौ दे दे दे एसे नायहैला बायगोन जोङो माब्लाबा गाबोन बा सबनिया एसे नायगोन जों हा जाल्लायाथ' जाखागोन जाल्लायाथ' जाखागोन नोंसोर इसेबां इसेबां अखा हानाय जाल्लायाथ' जाखागोन गामियाबो लोमदों नामा गामिफोरा न' बांआ लोमदों अ दैया गिदिर जाथारदों जाखागोन दाख्लैबो ओरैजाय जि देरदोंनो बिदिनो आं नायनानै फैखांबाय दे थांगोन दे

गाबोन आदथासोआव थांगोन दा माने नै आं ओरै बेस्थ'थार जायखिजाया र' र' लोगोफोर दं एसे थाबै नुहैगोन अ अ दे जागोन दे अ आंनि नैबे माखासे मानसिफोरखौ आं नायनो थिनहरगोन

जाबाय ना